ओइ आंनियाव नोंनोबा मा मा साहाफाथि नांगौ ए आंनियावथ' माजबात दङ रयेल दङ ओमफ्राय खुलाबो दङ ओमफ्राय मोनसे मा नाम मोनथाय बावलाय लांबाय आङो नायस्लाबाखिसै दङ पवासेआव आंनिया पवायाव दुइस' थाखा

दाम गोसानि लाबोखानायहाय रयेल नियानो दाम बांसिनथार दे नोंनो बेसेबां नांगौ

औ दे दे दे मोनगोन मोनगोन औ मोजां मोजां एक नाम्बार थार एक नाम्बार रयेल दङ औ औ लांफै दङ आं नै दाख्लैसो लायनानै दोनफैखानाय दङ मोनगोन

नों माब्ला लांफैयो लांफैदो आरो थगाया थगाया आंनिया मालआ मोजां गोजाखाथार ए दे जेबो नङा आंना मालआ मोजांखा माल मोजांखौसो लाबोखायो आं मालायनि बायदि दुइ नाम्बार लाबोआ खुलायाबो लाल साहाफ्रावलाय जायो मोजां आंनिया दङ बेबो दङ आं बेखौबो एक नाम्बार खौसो लाखिदों खुलाखौबो आरो बे रयेल आबो दुइ नाम्बार नङा आंना एक नाम्बार सो आंना होफैग्रायानो थिगखा दे औ